मां नंढिपण खां जाम लोकल गेमियूं खेॾियूं आहिनि जीअं क्रिकेट थी चिदन जी गेम थी सत टिकड़ियूं थियूं पर हाणे जीअं जीअं वॾा थियूं था क्रिकेट ई असांजो क्रिकेट में शौंकु वधंदो वियो आहे ऐं असां हूअ क्रिकेट जाम खेॾंदा आहियूं पहिरियों असांजे हिते क्रिकेटनि जा ग्राउंड हूंदा हुआ पर जीअं डवलेपमेंट थींदी वञे वॾी उन्हनि जॻह्युनि ते बिल्डिंग या कुझु ठहे थो त हाणे क्रिकेटनि लाइ टफ था थियनि जेके राति जो बि खुलियल हूंदा आहिनि ऐं सुठी रोशनीअ जे करे असां कंहिं महिल बि खेॾी था सघूं इहे हाणे जाम हिकु सुठो थी वियो आहे कि असां घणी देर बि ऐं केतिरी देर बि खेॾी सघंदा आहियूं मां सिर्फ़ु खेॾंदो न आहियां मां बल्कि क्रिकेट ॾिसंदो बि आहियां ऐं मुंहिंजो फेवरेट प्लेयर जीअं एम एस धोनी आहे उह जाम सुठो क्रिकेट खेॾंदो हुओ हुन जूं मां सभु मेचियूं ॾिसंदो हुअमि वर्ल्डकप हुजे आई सी सी ट्रॉफी हुजे या आई पी एल हुजे मूंखे क्रिकेट जाम वणंदी आहे